हांव सांकवाळच्यान उलयतां तुमी चप चपलां विक विकता तीच न्हू हां हां तीच तर तुमचे कडे ट्रेंडींग कितें सेंडल या अशें कितें फ्लॅट्स बीन आसा म्हाका फ्लॅट्स जाय आशिल्लीं कितल्यान मेळटलीं म्हाका ना हें चड खूब चड जाता रेंज कशी तुमची नॉर्मल फ्लॅटाची पांचशी भितर आसा बऱ्या कॉलिटीची सोल बरो आसा तेंचो पोंदाचो

सगल्या सिजनान कोंता येतलीं शिवपाक पडटलीं आनी किदें आसा तुमचे कडेन म्हाज्या भयणीन येयल्लीं हांगा तेन्ना तुमी सांगलें तेका तेन्ना तुमी तेंकां पांचश्यान दिल्लें ना तरी तूं म्हाका दी हांव हांगा खूब फावटी शॉपिंग करता तुमच्या थंय तुमी पयर म्हाका पांचशी सांगलेले आनी आतां आटशी सांगता ना ना ना तिनशी दितली तुमी फ्लॅट्स न्ही सो कमी आसतात हिल्स बीन जाता ती आठशी रुपया म्हणून पूण फ्लॅट्स म्हणल्यार तिनशीच रुपया तुमी तिनशी रुपया दिता जाल्यार सांगा नाल्यार हांव वयता हांगांचें तिनशीं कर तूं आतां म्हाजी न्हू तुजें तिनशीं कर आं थँक्यू